کپڑا دھونے کے لیے میں عام طور پر واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں واشنگ مشین میرے پاس آٹومیٹک واسنگ مشین ہے جس میں کپڑے اچھی طریقے سے دھل دھل جاتے ہیں اور اس میں آٹومیٹک ہونے کی وجہ سے اس میں ڈرائر کا بھی ایک ہوتا ہے فنگشن جو کپڑے کو سکھا دیتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور سے کپڑے دھلنے کے بعد سوکھتے نہیں ہیں پورے طریقے پر سوکھتے نہیں ہیں اب سکھانے کے لیے ہم کپڑے باہر ڈالتے ہیں لیکن عام طور سے جیسے گرمیوں گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں کپڑے آرام سے دھوپ کی وجہ سےسوکھ جاتے ہیں سردی اور بارش میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے بارش میں تو ہم کپڑے اندر ہی پھیلا کے فین وغیرہ چالو کر کے سکھا لیتے ہیں سردیوں میں بھی یعنی تھوڑی دقت آتی ہے کہ یار اور سورج کی روشنی نہ ملنے سے وجہ کپڑے لیٹ سوکھتے ہیں لیکن سوکھ جاتے ہیں